जीवनके सबसँ महत्वपूर्ण सबक छै कि अपन उपर भरोसा रखू अपन उपर भरोसा रखब तऽ जीवनमे कभी कोनो दिक्कत नहि भइल दिक्कत नहि होइ आ जीवनमे सफल होइके लेल अपन उपर भरोसा राखैके बहुत जरूरी बा जरूरत छै अगर अहाँ कोनोके उपर आओरके उपर भरोसा कोनो दोसरके भरोसे रहब तऽ दोसर कभिओ धोखा दऽ सकेला दऽ सकै छै दोसर अपन काम पहिले देखी अहाँके काम बादमे करी जाहिसँ अहाँके नोकसान हो सकै छै एहिके लेल सबसँ जरूरी छै कि अहाँ अपन सब काम अपने करैके कोशिश करू अपन चीजके अपने रखैके कोशिश करू अपन काम सब करैके कोशिश करू नीक नीक तरीकासँ करैके अपन स्किल हायर करैके कोशिश करू जाहिसँ अहाँ सफल हो सकू सफल हो सकै छी